मनिपुर क्राइसिस इन भारत जे मनिपुर भाॻ में जाम आंतक मचियो पियो आहे तंहिं में ॿ क़िस्म जा पार्टियूं ठही चुकियूं आहिनि हिकु आहे कूकी ट्राइबल ग्रुप ऐं ॿियो मिकी कमिटी जंहिं में जाम सारा घटि जात जा माण्हू आहिनि हिननि ॿिनी जे लफ़ड़नि झगड़नि में जाम माण्हुनि जे नौकरियुनि ते पढ़ाईअ ते असरु थियो आहे सौ खां मथे माण्हू पंहिंजी जान खोई वेठा आहिनि ऐं बरसाति जे अचण जे करे उते काफ़ी पाणी बि आयो आहे